ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی تبدیل کر کے رکھ دی ہے ٹیکنالوجی کے مختلف گروپ ہمارے سامنے آئے جس سے ہماری زندگی اکثر بدل گئی ہے جیسے ٹی وی سے آرام و آسائش کی چیزیں سیکھیں دنیا کی مختلف ملکوں کے رہن سہن کو دیکھا ان سے نئی چیزیں سیکھیں موبائل بھی طرز و زندگی کو بدلنے میں اہمیت رکھتا ہے جیسے ہم کو کسی سے کوئی بات کہنی ہو تو اس کے سامنے گئے بغیر ہی اسے بات کر لیتے ہیں اے سی جیسی ٹیکنالوجی نے موسم کو بدلنے کا کام کیا گرمی میں سردی جیسی راحت مل جاتی ہے ان آسانیوں نے آدمی کی زندگی اکثر بدل دی ہے